हा अस मूंखे पंहिंजे ग्राहकनि खां ॾाढी तारीफ़ मिली आहे मां ड्रेस सिलाई जो कमु कंदी आहियां जेको मां उन्हनि खे अलॻि अलॻि तरीक़े जी ठाहे ॾींदी आहियां जीअं माण्हू मूंखे ड्रेस जो कपिड़ो ॾेई वेंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि जीअं तव्हांखे सुठो ऐं कंफर्टेबल लॻे ईअं तव्हां मूंखे ठाहे करे ॾियो ऐं पोइ मां कॾहिं कॾहिं उन्हनि मां कपिड़ो बचंदो आहे त नंढी वॾी उन्हनि खे गिफ्ट बि ठाहे ॾींदी आहियां जंहिंजी वजह सां उहे ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं उहो हर हिकु ॻाल्हि में मूंखे तारीफ़ कंदा आहिनि ऐं उहे मुंहिंजे गुणनि जे बारे में इहो सोचींदा आहिनि की मां नंढो कपिड़ो बचाए करे बि उन्हनि मां उन्हनि खे कुझु न कुझु ठाहे करे ॾियां थी जंहिंजे बारे में उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं उहे हर दफ़े मुंहिंजे मथां भरोसो रखी मूंखे चई वेंदा आहिनि की मूंखे उन्हनि खे कीअं ठाहे ॾियणो आहे उहो उन्हनि खे ॾिसिणो न आहे सिर्फ़ु हू पंहिंजी फिटिंग ॾेई वेंदा आहिनि ऐं मतिलबु माप जो कपिड़ो ॾेई वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजो सभु ॿुधाईंदा आहिनि तव्हांजो छा छा लॻंदो उहो तव्हां मूंखे वठी ॾियो हू मूंखे पंहिंजे आइडिया सां जीअं बि लॻंदो आहे ईअं वठी ॾियनि ठाहे ॾींदी आहियां ऐं उहो उन्हनि खे ॾाढो वणंदो आहे ऐं उन्हनि मां नंढो वॾो गिफ्ट बि इन्हनि खे ॾींदी आहियां ठाहे करे जीअं कुझु बि मिलियो हुजे ईअं मुंहिंजे लाइ ॾाढा तारीफ़ इन इन कम जे करे मूंखे ॾाढी तारीफ़ मिलंदी आहे ऐं मूंखे ख़ुशी बि थींदी आहे की मां एतिरी कैपेबल आहियां की मां पंहिंजे आइडिया सां हिननि खे कुझु बि करे ॾेई सघां थी ऐं उन मां उहे नवां नवां कपिड़ा पाई सघनि था ऐं उहे पैन मां उन्हनि मां तारीफ़ बटोरे सघां थी ऐं मां उन्हनि खे ख़ुशी बि ॾेई सघां थी जंहिंजी वजह सां हू ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि